कृषि कार्य के लिए बिजली कनेक्सन लेने के लिए ऑफिस जाना पड़ता है वहाँ पे जमीन की रसीद देनी पड़ती है जमीन की रसीद देने के बाद वो खाता खेसरा मुहैया कराना पड़ता है खाता खसरा मुहैया कराने के बाद मुझे कितने लोड अनुमानतः लेनी है वो बताना पड़ता है उसके बाद उस लोड के हिसाब से मुझे मीटर प्रदान करता है मीटर प्रदान करने के बाद बिजली से हमारा किसान के किसनों भाई का सिंचाई होती है और कभी कभी समस्या लोड का आता है तो फिर कर्मचारी से हम संपर्क करके उन्हें सूचना देते हैं सूचना देने के बाद वो तकनीकी प्रॉब्लम जो सुलझाया जाता है सुलझाने के बाद हमें बिजली उचित समय पे मिल जाता है और किसान अपना काम स्वयं हम कर लेते हैं और बिजली से कनेक्सन के द्वारा पानी का पटवन उचित समय पर उचित बिजली का पावर मिलने के कारण उचित पानी मिलता है और पटवन सही समय पे हो जाता है यही कनेक्सन लेने के फायदे हैं और बहुत ही सुंदर और बिजली से पटवन होता है और पानी का जो है समय समय पे आराम से मिलता है बिजली समय से मिल भी जाता है और किसान को सहुलियत ही सहुलियत मिलता है जो हमें काफ़ी खुशी होती है इसमें जो सहुलियत मिलता है और आसानी से पटबन होता है इसमें थोड़ा अच्छा लगता है क्योंकि पहले बहुत इंतजार करना पड़ता था लेकिन बिजली कनेक्सन आने के बाद काफ़ी सहुलियत हो गई है और समस्या कम सामना करना पड़ता है और बिजली के कारण पटवन भी सही से होता है और उचित मूल्य में जो है फसल की जो है